جی آپ کون جی میں ڈاکٹر بول رہی ہوں بتائیے کیا بات ہے آپ نے رات ڈنر میں کیا لیا تھا اچھا تو اس میں کیا زیادہ مسالے دار سب چیز تھی ایسی کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے اچھا جی آپ نے یہ کچھ زیادہ کھانا کھا لیا تھا یہ سب چیز کیا آپ کو بہت زیادہ پسند ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں تھیں

کرنا کیا چاہیے آپ کو کچھ نہیں کرنا چاہیے آپ اب آج جو ہے آپ کچھ صبح سے دوپہر تک کچھ بھی نہ کھائیے اور پھر شام میں جو ہے وہ بہت ہلکا کھانا کھائیے جیسے مونگ کی دال کی کھچڑی بنا لیجیے تھوڑی سی وہ کھائیے فائدہ ہوگا ہوگا کیوں نہیں فائدہ اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر دیکھا جائے گا پھر آپ جب میں بلاؤں آپ کو تو پھر میرے پاس آ جائیے کلینک پہ میں دیکھ لوں گی آپ کو ہلو ہلو اچھا آپ یہ بتائیے آپ کس ٹائم تک آ جائیں گی تو آپ آنے سے پہلے میرے پاس فون کر لیجیے ٹھیک ہے پھر میں بتا دوں گی آپ کو پھر آپ آ جائیے ٹھیک ہے اوکے